उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च बड़ियां सारियां चीज़ां फेमस न जिं'यां सारे तो पैह्ले उधमपुर दे राजमां चौल होई गे राजमां चौल पूरे जे एंड के च फेमस न उधमपुर दे असर बगर च राजमां चौल थ्होंदे सबतु कैंट परात बिच घ्यो पाइयै चटनी पाइयै कन्नै गै उधमपुर दी सबतु फेवरट डिश ऐ मतलब जेह्ड़ी पापुलर ऐ ओह् ऐ कलाड़ी कलाड़ी बड़ी कैंट होंदी ब्रेड कलाड़ी होई कलाड़ी बनदी ऐ दुद्ध दी गवै दी दुद्धै दी बनदी मेहीं दे दुद्धै दी बनदी कलाड़ी बनान दा तरीका ऐ जियां पनीर बनांदे ना पैह्ले दुद्ध लैना दुद्ध काढ़ना फ्ही दुद्ध फाड़ना फ्ही जोल्लै दुद्ध फट्टदा फ्ही नुहाड़े बिच्चा कलाड़ी बनदी फ्ही उसी किट्ठा करदे जेह्ड़ा फट्टे दा होंदा दुद्ध इक पानी जन साइड करी ओड़दे जेह्का रॉ मटेरियल टाइप होंदा ओह् किट्ठा करदे गोल गोल बनांदे उसी ओह् कलाड़ी होंदी कलाड़ी बड़ी टेस्ट होंदी प्रोटीन खाली प्रोटीन होंदा नोहाड़े बिच्च खाने बड़ी सोह्नी होंदी चाही कन्नै खाओ लून पाइयै कन्नै बिच्च भांए तुस चाह् बी लेई सकने नोहाड़े बड़ी टेस्ट होंदी ओ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक बाकी उधमपुर च होर केह् ऐ बाकी बी बथ्रेहियां सारियां चीज़ां न पांडव दा मंदर ऐ जेह्ड़ा पांडवें बनाया हा कन्नै होर पत्नीटॉप बी इत्थे पौंदा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च पौंदा बड़े सारे टूरिस्ट आंदे उत्थे घूमने आंदे पतनीटॉप नत्थाटॉप होई गेआ पंचैरी होई गेआ बड़ी सारी चीज़ां न ते फ्ही जेह्ड़े साढ़े ओह् न ट्रेडिशनल होर होई गे जियां बब्बरू खमीरे शमीरे मिट्ठे चौल बनांदे गुड़ घ्यो पाइयै बिच्च काजू बदाम पाइयै ओह् बी बड़े सोह्ने होंदे बड़ा स्वाद औंदा उनें गी खाने गी कन्नै गै होर खमीरे होंदे इक खमीरे बनदे जियां कुसै दी चबरी चबुरी होई गेई श्राद श्रुद होंदे खमीरे खट्टे आलू कन्नै गै खीर खमीरे खाने दा बड़ा मज़ा आंदा मज़ा बी ते आंदा कन्नै ओह्दे च ताकत बी होंदी ओह्दे बिच्च ते बब्बरू बब्बरू बनांदे जियां कोई अष्टमी होंदी उसी बब्बरू बब्बरू बनांदे शूटू बूटु बनांदे उसी बी बड़े लोग बड़े चाऽ कन्नै खंदे हून जेह्ड़ी साढ़ी कलाड़ी ही उधमपुर दी सबतु फेमस चीज़ उसी ग्लोबल इंडेक्स बिच्च जी आई टैग थ्होएआ पूरे वर्ल्ड बिच्च ते बड़ी बड्डी गल्ल ऐ एह् साढ़ै डोगरे गल्ला होर बी बड़ियां सारियां चीज़ां न उधमपुर दियां जेह्ड़ियां चक्कर चुक्कर लाने बी मज़ा आंदा पीसफुल सिटी ऐ तुस घूमो फिरो एन्जाय करो प्हाड़ी पूड़ियें च जाओ शांति आह्ले इलाके न कोई शोर शराबा नी ऐ इस्कान टेम्पल ऐ इत्थे बाकी लोग बड़े चंगे न साढ़ै इत्थे दे